تعلیم روزگار اور قیادت کے لحاظ سے ناسک ضلع کے نوجوانوں کو درپیش سب سے بڑے چیلینج کے موقعے یہ ہے کہ تعلیم جب آدمی حاصل کر لیتا ہے جیسے باہر جا کر ممبئی ہو گیا پونہ ہو گیا اورنگ آباد ہو گیا یہاں تعلیم حاصل کر لیتا ہے لیکن روزگار کے لیے اور زیادہ دور جانا پڑتا ہے آؤٹ آف کنٹری بھی جانا پڑتا ہے بعض ٹائم کیونکہ انڈیا ختم ہو رہی دھیرے دھیرے تو باہر سے روزگاراں روزگار کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے پھر لوگوں کی قیادت کرنی پڑتی ہے جیسے ہاں یہاں دوسرے لوگ کی قیادت میں یہ لوگ پڑھے وہ دوسروں کو جا کر پڑھاتے ہیں یا جاب کرتے ہیں سوفٹ ویئر فیلڈ میں ہارڈ ویئر فیلڈ میں جو بھی ایکس وائے زیڈ لیکن تعلیم ایک بہت تعلیم تو بہت ضروری چیز ہے آج کے دور میں تعلیم نوجوانوں کی ہنرمندی بھی ثابت کرتی ہے کیوں کہ آدمی کتنا ہنر مند ہے اور بولنا چاہیے ترقی کرنے کے لیے آج تعلیم بہت ضروری ہے کیونکہ ذہنی سکون سے دیکھا جائے تو ذہنی سکون سے آدمی کو کلیئر رہنا چاہیے کیا کہاں کیا بولا جا رہا ہے کیا کرنا چاہیے سب سمجھنا چاہیے اور یہ اب آدمی جب ہی سمجھتا ہے جب وہ تعلیم کو پا چکا ہوتا ہے تعلیم بس صرف پیسہ کمانے کا مطلب نہیں ہے کچھ لوگ آج تعلیم صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں پیسہ کما لوں جیسے کچھ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں پیسہ کمانے کا ہاں بیس روپیے کی دوا دیں گے دو سو روپیہ لے لیں گے یہ سب غلط ہے تعلیم خود کو اچھا ثابت کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے